जय झूलेलाल बंबईअ में ॾिसण जूं तमामु घणियूं जॻहयूं आहिनि ऐं तमामु सुंदर आहिनि जॻहियूं आहिनि दुनिआ जा माण्हू जेके बि आहिनि बुंबई ॾिस जेके बि बुंबई ईंदा आहिनि इन्हनि जॻहयुनि ते अचणु पसंदि कंदा आहिनि ख़ासि मुंबई जी गेट वे ऑफ़ इंडिआ आहे तंहिं खां पोइ वॉटर किंगडम आहे पाणी जी मौज करे सघंदो आहे माण्हू तंहिं खां पोइ गणेश आहिनि राणी ॿाग आहे संजय गांधी उद्यान आहे ऐं जेका नई आणे वर्ली सी लिंक जी पुल ठई आहे उहे तमामु अती मनमोहक आहिनि ऐं उहे ॾिसण वेंदा आहिनि जय झूलेलाल